ہندوستان کے فیشن لوگوں کے حساب سے اور جگہوں کے حساب سے الگ الگ ہوتے ہیں جیسے اگر بات کریں ہندو مذہب کی تو ہندو مذہب کو ماننے والوں میں لوگ اپنے روایتی کپڑے پہنتے ہیں جیسے کہ ہندو مذہب کی عورتیں ساڑی شلوار کُرتا اور ہندو مذہب کے آدمی دھو بوڑھے لوگ دھوتی کرتا اور پینٹ شرٹ پہنتے ہیں اور اگر بات کریں مسلمان مذہب کی تو مسلمان مذہب کو ماننے والے لوگ کُرتا پائجاما پینٹ شرٹ اور مسلمان مذہب کی عورتیں شلوار جمپر اور برقع حجاب نقاب وغیرہ پہنتی ہیں اگر بات کریں پنجابی مذہب کے لوگوں کی تو وہ کرتا پائجاما ساتھ میں پگڑی اور پینٹ شرٹ پہنتے ہیں عیسائی مذہب کے لوگ پینٹ شرٹ کورٹ پینٹ پہنتے ہیں اسی طرح مغربی فیشن ہندوستان کے لوگوں کو بہت متأثر کیا ہے اور اب اس سے متأثر ہو کر یہاں کے لوگ جینس ٹی شرٹ شرٹ کوٹ پینٹ وغیرہ پہننے لگے ہیں اور اگر بات کریں میں اپنے کپڑوں کے پہننے کی تو میں جینس شرٹ ٹی شرٹ وغیرہ کپڑے پہنتا ہوں اور میں یہاں اپنے ہمارے پاس کا علاقہ ہے بہادر گنج سے نام سے جانا جاتا ہے میں وہاں سے اپنے کپڑے خریدتا ہوں اور کبھی کبھی میں اپنے کپڑے آن لائن امازون سے بھی خریدتا ہوں